खेल खेलों के विकास का महत्व खेल संज्ञान विकास को आगे बढ़ाता है पालनकर्ता की भूमिका खेल कल्पनाशीलता और सर्जनात्मकता को बढ़ावा देता है खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है खेल भारतीय विकास में सहायक होता है खेल द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं खेल स्वभाव विकार खेल भावनात्मक विकार में सहायक होता है शारीरिक स्वास्थ्य खेलने से शरीर क्षमता ताकत स्थायित्व और लचीलापन विकसित हो सकते हैं नियमित खेलने से बाहरी और आंतरिक अंगों का विकास होता है और शारीरिक क्षमता में सुधार होता है मानसिक तत्व खेल खेलने से आत्मविश्वास समर्पण संयम धैर्य सहनशीलता सामाजिक सम रिकता और सहकारिता जैसे मानसिक तत्व विकसित हो सकते हैं खेल खेल के माध्यम से स्व स्वअनुशासन अ साहस धैर्य नेतृत्व क्षमता समाज सेवा सहयोग संघर्ष देश प्रेम आदि गुणों को विकसित किया जा सकता है खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं खेला जाता है इसे और भी गुणों को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है वास्तव में खेल का शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक एवं सामाजिक महत्व यह सिद्ध करता है खेल द्वारा बालक के व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है नैतिक दृष्टि से खेल कार्यक्रमों से बालक में आत्मविश्वास नियंत्रण ईमानदारी सच्चाई निष्पक्षता सहयोग तथा सहनशीलता आदि गुण उत्पन्न होते हैं किसी खेल को खेलने के लिए साहस कौशल टीम भावना और इच्छा शक्ति जैसे गुणों की आवश्यकता होती है खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास का भी माध्यम है खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और तंदरुस्त रहते है इसके साथ ही खेल हमें विज्ञान मनोविज्ञान संगठन अनुशासन और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है